भादो महिना छी चौरचन पाबनि छी एहिमे किसब बनतै खीर पूड़ी टिकरी पिरुकिआ बनतै दही पौरल जेतै ठाँव पड़तै ठाँव पड़तैमे हाथ उठतै पाबनिके पाबनि करतै पबनौतिनी सहतै सहिकऽ हाथ उठेतनि चौठी चानके धिआपुता प्रणाम करतनि जे चौठी चान समाङ्ग देथुन काया देथुन विद्या देथुन बुद्धि देथिन ज्ञान देथुन ओहिमे जे धिओपुतो खुशी रहतनि मम्मी एहि पाबनि कएलासँ कि होइ छै तऽ बुद्धि होइ छै धिओपुतो सिखै छै आगू जे बच्चा रहै छै ओहो सिखै छै जे मम्मी पाबनि कएलासँ कि होइ छै तऽ बुद्धि होइ छै ज्ञान होइ छै सिखै छै आइ हम केलिए तऽ काल्हि बाल बच्चा करतै काल्हि फेर तोरोसभके बाल बच्चा हेतौ तऽ ओहोसभ करतै आगाँ बढ़ैत जेतै एहिना होइ छै परम्परा भऽ अएलै हँ जे मिथिलामे भऽ रहल छनि ओ हेतनि जेसब पाबनि तेहार त्योहारसब आइ हम करबै तब बालो बच्चा करतै आओर बाल बच्चा देखतै तऽ बालो बच्चा करतै बाल बच्चाके फेर बाल बच्चा हेतै ओहोसभ करतै इएहसब हेतै आओर आसिन मास छलै जितिआ पाबनि छलै तेल खरि चढ़तै तऽ एक दिन पहिले तेल खरि चढ़तै तऽ धिआपुताके खुशीमे अइ जे आइ मम्मीसभ तेल खरि चढ़ेतै आइ धारमे जेबै नहेबै पोखैरिमे नहेबै धिओपुतो खुशीमे अइ कपड़ा लऽ कऽ तैआर अइ जे जेबै आइ मम्मी सङ्गे नहेबै मम्मीसभ तेल खरि चढ़ेतै माँसभ तेल खरि चढ़ेतै तऽ हमसभ खूब नहेबे करब खुशी खुशीमे अइ बच्चासभ